जोङो देहाखौहाय राफोद लाखिनो थाखाय खारनायखौहाय माबा जगिं बायदि बिदि खालामबाय थानांगौ आरो फुंआवनो बिदिनो फुंआव खारनांगौ आमफ्राय बिदिनो बेलासिफ्रावबो खारनांगौ आरो फुंआवहाय बिदिनो साराय पासथा बिदि फुंआवहाय सिखारनानै जोङो लोगोफोरजों खारो ज'ज' फिल्डबो दङना बे फिल्डावहाय थांनानैहाय खारहैयो जोङो आमफ्राय देहाखौबो राफोद मोनोना गोरा आरो मावनाय दांनायावबो मोजां मोनो आमफ्रायहाय थाग्रा बिदिनो जायो देहानि थाखाय खारखानांगौ सम सम बेमार आजारबो सोमजिया देहायावहाय आराम जायोना सावस्रिआबो गोगो थायो आमफ्रायहाय खारनायखौहाय जोङो लाफाबाय थाखानांगौ बिदिनो फार्स्टआवहाय खारदावामोन सिगां समावहाय बिदिनो थाबायदाव थाबायदाव फुंआवहाय बिदिनो सप्ताह खनसेसो थाबाय ग्रोदो आमफ्राय बिनि उनावहाय ज'ज' लोगोफोरजों इन्ट्रेस्ट खारनो मोजां मोनोबायना आमफ्रायहाय मोजां बिदिनो इन्ट्रेस्ट जानानैहाय ज'ज' खारोदा फुंआवहाय लोगोफ्राबो बुरजा जाबायना गासै बिदिनो सातजनसो जायो आमफ्राय ज'ज' खारो फैयो आमफ्रायहाय बेलासिआवबो खारहैयो आरो आमफ्राय दा बेसोरो लोगोफ्राबो होनदों मोजां मोन्दोंनो खारनोहाय राफोद जेनोबा मावनाय दांनायावबो मोजां मोनोना ओंखायनो दा आमफ्राय सामफ्रामबो बिदिनो लेङो खारनो फुं फुंआवहाय खारबाय थानो लुगैयो आमफ्राय फोजा लायो बिदिनो खारनो थाखाय थांनो